सिंधी भाषा जे बारे में आम तौर ते ॾाढी ई भ्राती उन जीअं की असांजी सिंधी भाषा सभिनि खे ॾाढी ॾुखी लॻंदी आहे पर ईअं कान्हे असांजी सिंधी भाषा ॾाढी मधुर मिठड़ी सुहिणी भाषा आहे सिंधी भाषा बिल्कुलु संस्कृतिक हिंदी ऐं गुजराती हिननि सभिनि सां मिलती झुलती आहे हुन खे जॾहिं असां पढणु लगूं था या हुननि जूं बुकूं हुन जा

परचा या हुन जी कोई बि मैगज़ीनूं वग़ैरह असां पढ़ूं था त हुन में ॾिठो वञे थो त ॾाढो असांखे आनंदु ईंदो आहे पढ़ी करे असांखे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे हुन खे ईअं लॻंदो आहे की बार बार असां घड़ी घड़ी हुन खे पढ़ूं त हिन करे हुन में कोई बि अलॻि कोई बि अनोखो कुझु अलॻि काने असांजी जीअं हिंदी जीअं गुजराती भाषा आहे जीअं संस्कृत भाषा आहे हुन मां ई हिक निक्तल स्वरूप न हिन सिंधी भाषा में आहे हूअ सिंधी भाषा बि बिल्कुलु हिंदी गुजराती हुननि वांगुरु ई आहे हिन में कुझु अलॻि कान्हे